हल्लो हा जय झूलेलाल साईं हा हा साईं ॿुधायो छा खपेव दादा सभु आहिनि जेको खपेव चमचे जो भांडा बासण वॾा टोप नंढा टोप कुकड़ टीं लीटर जा लीटर जा पंज लीटर जा जेके खपनुव वॾे राधाउनि जे लाइ घर जे लाइ ॿ फ़ैमिलियूं ॿ ॼणा हुजनि चार हुजनि टोप अथव वटियूं अथव ऐं पंहिंजा वॾा हा कहिड़ियूं हा वधिड़ियूं चिमिटा सभु अथव चमचा अथव नंढा पकड़ूं अथव अलॻि अलॻि टामे जी अलॻि स्टील जी अलॻि सभु अथव ऐं देॻिड़ियूं बि अथव दे देॻिड़ी ॾिसो दादा घणे किले जे लाइ खपेव पंजे किले वारी खपेव ॾहें किले कहिड़े ॿ माण्हू आहियो की घर में चार आहियो उन हिसाब सां आहे ओड़ो उहो ॾियांव चार माण्हुनि जे हिसाब सां दादा तव्हांखे सिपिरी पवंदी नंढी टीं सम्झो टे चार लीटर जी माना तव्हांखे हूअ पवंदी वञी करे साढा चार सौ रुपए में दादा तव्हां अघु सवलो आहे तव्हां शइ ॾिसो सिपिरीअ में फ़र्क़ु हूंदो आहे हिकु ईंदो आहे सन्हे में ईंदी आहे थोरी वज़नु घटि वारी हीअ वज़नु वधीक वारी थुल्हे में आहे ऐं सुठी आहे ऐं गैरंटीअ वारी आहे इन सां गॾु उनजो ढकु बि ईंदो अथव ढक जो केरु अलॻि हणंदा आहिनि पर मां हिन में ढक जो गॾु ॿुधायोमांव सिपिरीअ जो ढकु ईंदो आ न हा पकड़ हाणे लोह जी खपेव किन स्टील ई मथां स्टील वारी खपेव कहिड़ी पकड़ खपेव ॾिसो स्टील वारी स्टील जे पालेश वारी सुठी अथव ऐं थुल्ही मज़बूत अथव हा उन सां उन सां छा आहे ग्रिप पकी बीहंदी आहे किरंदो कोन्हे गरमु शइ हुजे न हूंअ तड़ तकड़ि में किरी पए त वरी नुक़सानु थिए कंहिंखे लॻे ज़ाएफ़ां माण्हूअ खे त गरमु शइ त हा त हीअ पकड़ तव्हांजी हीअ ॾेढि सौ रुपए वारी अथव हूअ लिखांसि किन हुअ लोह वारी सौ वारी लिखांसि हा त ठीकु आहे हलो हिकु पकड़ हिकु सिपिरी ढक वारी साढी चार सौ वारी ऐं ॾेढि सौ वारी पकड़ ॿियो साईं ॿियो छा ॿियो छा लिखां चिमिटा अथव चिमिटो त सस्तो अथव उहो पंजाह ताईं अथव पापड़ ऐं उन सां रोटी उथिलाइबी आहे हा उहो पंजाह ताईं अथव उहो हलो हिकु चिमिटो लिखियोमांव वटियूं चमचा अथव सेट ऐं हिकु वटी ऐं हिकु थाली ऐं हिकु चमचु ईअं सेट करे खपेव किनि अलॻि छ्ह वटियूं छह थाल्यूं छह चमचा छह ग्लास ईअं करे खपेव छह छह ग्लास खपनुव न त सम्झो न तव्हांखे हिकु ग्लासु वञी आहे हूंअ महांगो पर तव्हां सभु वठो था त तव्हांखे थोरो नफ़ो करे ॾींदुसि माना सम्झो तव्हांखे हा ईअं कयो हा लिखाए वठो मां हीउ कढी तव्हांजे लाइ रेटु चवानि थो पोइ पोइ ॾिसिजो अघु त मां तव्हांखे किफ़ायती करे ॾींदोमांव ऐं पंहिंजा सिंधी भाउ आहियो त सिंधी सिंधीअ खे ई खटाईंदो ऐं सिंधीअ खे ई फ़ाइदो पवण खपे धंधे जो उसूलु आहे हा हा सिंधी ॿोलीअ खे बि अॻियां वधायूं झूलेलाल कंदो उहे सिंधु जा नज़ारा सभु हिते यादि ईंदा हा हा त दादा मां हाणे शयूं अथव हाणे हिकु अथव एल्यूमिनियम जी हिकु अथव स्टील जी हिकु अथव लोह वारी टे नमूना अथव शयुनि में हा इटिलीअ यो सांचो अथव ढोकिलनि जो अथव ऐं वेफ़र कंदा आहिनि न उहो वेफ़र जो सांचो बि अथव ऐं प्लस हिकिड़ो पितल जो उहो जेके गांठिया परणु बि अथव दादा परणु बि हूंदो अथव छुरियूं अथव जपान जी छुरी अथव इंडियन अथव सस्तियूं हल्कियूं अथव अलॻि अलॻि नमूना अठ खां ॾह नमूना बि अथव छुरियुनि में हा छुरियूं अथव ॿियो साईं पंहिंजा हूअ व ओ मुंहिंजी दुकानु दादा हिते तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो गांधीधाम मां त मुंहिंजी दुकानु अथव आदिपुर में हितां खां छह किलोमीटर पासे में ई अथव आदिपुर में अथव झुलेलाल बास बर्तन भंडार नालो अथव मुंहिंजी दुकान जो झूलेलाल बर्तन भंडार झंडा चौंक आदिपुर साईं झूलणु हलाए ई झूलणु पियो सिंधी भाउ माना झूलेलाल हा झंडो झूले झूले मुंहिंजे झूलण जो दादा हा उनजे नाले सां ई त उनजे करे ई त हलऊं पिया पाण सिंधी भाउर सभु हा उनखां सवाइ कुझु नाहे साईं अचो अचो वेल्कम तव्हांजो ई पंहिंजो ई दुकानु आहे जॾहिं बि अचो सभु शइ सुठी मिलंदव किफ़ायती मिलंदव हा अचो अचो चङो दादा जय झूले